आंङो बिजाबफोरखौ जोंनि क'कराझार थावननि गला फोरावनो बायो आरो गोदो जेब्ला आंङो गुवाहाटिआव फरायोमोन होनबा गुवाहाटिआव आंङो सेकेन्ड हेन्ड बिजाबबो बायनानै आंङो फरायखांबाय पानबाजाराव सेकेन्ड हेन्ड बिजाबनि गला दंमोन बिनिफ्रायनो बायनानै आंङो फरायोमोन